हेलो हा हरी ओमु हेमा टेलर तां था ॻाल्हायो न हा मां श्याम थो ॻाल्हायां मूंखे पेंटु अऊं कोटु ठाराइणो हुओ त मथें हफ़्ते खपे मूंखे रेडी त मिली सघंदो मथें हफ़्ते ताईं नॉर्मल खपे माना इएं हिकदमु सॼियूं ॿाहूं हुजनि शादीअ मुरादीअ ते पाइण जहिड़ो हा फैंसी खपे शादीअ मुरादीअ ते पाइण जहिड़ो रंगु भले कारो हुजे कारे रंग जो सूट बि कारे रंग जो कोटु बि कारे रंग जो अच्छा त भले तव्हां ॿुधायो मूंखे काई सलाह भाई कहिड़े रंग जो वधीक सुठो लॻंदो ब्लू ब्लू कलर जो भले ठाहियोसि अच्छी बुशेट ठाहियोसि अऊं ब्लू सूट कोट ठाहियोसि हा त उहो ई मूंखे पुछिणो हो तव्हां जो दुकानु किथे अथव हुते ई अथव न जिते हुओ हा घणे बजे खां घणे बजे ताईं खुलियल हूंदो अथव अच्छा त मां आर्तवार ॾींहुं अचांव तव्हां खे माप ॾियण अच्छा अच्छा त पोइ तव्हां माप मूंखां हाणे ई न त फ़ोन ते ई वठी छॾियो हा त कुल्हनि जी माप अथव पंद्राहं हा अऊं वेस्ट अथव चालीह हा बाकी कोट जी लंबाई तव्हां रखिजोसि भले वीह खनि रखिजोसि कोट जी लंबाई हा अऊं पेंट बि इएं ठाहिजोसि ताईं हुजे पेंट पेंट जी पेंट जी लंबाई चालीह रखिजोसि वधीक न हा त पेंट जी चालीह

त इहो मूंखे हाणे मथें हफ़्ते ताईं मिली वेंदो बराबरि बराबरि ठीक आहे पोइ बूशेट जी माप बि इहा ई साॻी ई ठाहिजो जेकी कोट जी अथव अऊं कॾहिं ताईं ठही वेंदो मूंखे मथें हफ़्ते खपे ठही वेंदो न त घणो लॻंदो इन्हनि जो पेंट कोट अऊं बूशेट जो

हा टे हज़ार त जाम आहे न थोरो घटि कयो न हा बराबरि ठीक आहे हिकु ठाराए था ॾिसऊं पोइ काई शिकायत न आई त पोइ ॿियो बि ॾींदासि सिबण लाइ हा हा पोइ मथें हफ़्ते अॻो पो ट्राइ करण अचऊं था तव्हां माप सेव करे छॾियो ठाराए ठाहे छॾिजो ब्लू कलर में ई ठाहिजो बूशेट अछी ठाहिजोसि बाकी सूट अऊं कोट ब्लू कलर जो ठाहिजो हा हा हा